मोटाई वजन बढ़ाने के लिए एक बार घरेलू उपचार बताने के लिए अंडे खाईये दाल खाईये मछली खाईये दाल रोटी खाईये एक एक बार मेरा दोस्त था वो बहुत ही पतला था तो उसको घरेलू उपचार में जैसे दाल चवाल और रोटी और अण्डे बताने से उसके स्वास्थ्य में फिर जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया उसके बाद उसका वजन में थोड़ा वो उसका बढ़ने जैसे वो वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हैं पहले आप का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए डाइजेशन अच्छे डाइजेशन अच्छे होने के साथ साथ आप कोई भी चीज खाईये उसको पचाने की क्षमता हो इससे जो खाया पिया हो आपके शरीर में लगेगा लगने से आपका वजन आपका वजन बढ़ेगा वो आपका वजन बढ़ेगा तो आपके स्वास्थ्य में भी इजाफा होगा इसके लिए आपको जैसे दाल चावल रोटी अंडे इत्यादि इत्यादि खाईये सबसे मेन चीज यह है इसमें आपको सबसे डाइजेशन मजबूत करना पड़ेगा डाइजेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा इससे आपके सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है की आप अपने सब से अच्छा तरीका हैं आप पहले डाइजेशन मजबूत करिए कोई भी कोई भी चीज खाईये उसको आपको पचाने की आप के अंदर उस क्षमता उपलब्ध वो क्षमता हो ताकि आपका वजन भी बड़े आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो बढ़िया रहेगा एक वही दोस्ती थी जो कहानी बता रहा था आपको एक समय था बहुत ही दुबला पतला था उसको उसका वजन उसका शारीरिक स्वास्थ्य कोई भी कोई समय ठीक नहीं रहता था जिसे उसको घरेलू उपचार में यही सब जो दाल चावल अंडे बताए गए थे वही उसको खाने के लिए क्या कहा गया था आज के समय में तो बहुत सारे उपचार उपलब्ध हो गए हैं जैसे वसा हो गया फैट हो गया यह सब खाइए उसका जो मार्केट में प्रोटीन ले लीजिए प्रोटीन के बाद कोई सा भी आप खा रहे हैं तो सबसे अच्छा है पहले उसे डाइजेस्ट करने की क्षमता रखिए डाइजेस्ट करने की क्षमता रखिए उसके बाद जो भी खाएँगे वो शरीर में लगेगा जब शरीर में लगेगा तो इसे आप का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका हर चीज में मन भी लगेगा चाहे खेलना कूदना ये सब बढ़िया हो जाएगा बाकी और क्या और यही सब खेलना कूदना रहेगा और उससे आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घरेलू उपचार में दाल चावल रोटी अंडे मछली मांस खाईये जिससे आपके आपका वजन बढ़ेगा सबसे बढ़िया तरीका है पहले आप डाइजेशन को मजबूत करिए डाइजेशन मजबूत करिए उसके बाद डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी तो सब कुछ पाचन क्रिया बढ़िया रहेगी पाचन क्रिया जब बढ़िया रहेगी कोई कोई सा भी चीज अगर आप खाएँगे तो आपके शरीर में लगेगा जब आप के शरीर में लगेगा तो आप का स्वास्थ्य जो है आपका वजन अपका वजन बढ़ेगा आपका वजन जब बढ़ेगा तो अपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप का जो घरेलू उपचार हो या जो समान चीज उपलब्ध है यहाँ पे घी वी आप बढ़िया से खाईये उसको आप डाइजेस्ट करें उसको आप पचाने की आप में क्षमता हो जाए जिससे कोई सा भी जिसे वजन भी बढ़ेगा सब कुछ बढ़िया रहेगा आपका भाई जैसा की यही उपचार सब दोस्तों के लिए बताते हैं बाकी अपने दोस्त के बारे में यही सब से अच्छा तरीका अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ वह एक समय था बहुत दुबला पतला था तो उसको बहुत कमजोर रहता था उसका डाइजेशन क्षमता भी बहुत खराब रहती थी उसको बताया गया के आप यही सब बताया गया था यही सब खाईये दाल चावल तमाम चीज खाइए जिससे आपका स्वास्थ्य खाई पिए आप के शरीर में लगेगा भी आप का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आप जो जो खाएँगे वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आप के शरीर से आप का शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा आप का वजन भी बढ़ जाएगा इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा उससे आपको